मनपसंद सिंधी पहाका हूअ त पहाका घणेई आहिनि पर कुझु पहाका जेके माण्हू हमेशह पियो ॻाल्हाईंदो आहे हूअ तव्हांखे ॿुधायां थो हाणे जीअं आहे कावड़ आहे कहर जो घरु मतिलबु तव्हांखे कावड़ न करण घुरिजे इहा सिखया सभिनी खे ॾियो त कॾहिं बि गुस्सो में माण्हू जो जेको कदमु वठंदो उहो हमेशह ग़लति ई वठंदो गुस्से में पंहिंजो माण्हू मानसिक संतुलन विञाए छॾिंदो आहे ऐं कुझु न कुझु ग़लति करे छॾिदो आहे जंहिंमें हो पोएं पछताईंदो आहे त मूं हीअ कमु छो कयो त इन करे कॾहिं बि कावड़ न कजे जॾहिं कावड़ अचे गुस्सो अचे त माण्हू ॿ गिलास पाणी पिए ऐं उनखां पोइ गुस्सो थदो थी वञे पोइ कोई जवाबु ॾिए या पोइ कोई कमु करे त उहो कमु ग़लति न थींदो इन करे जेका वॾा चई विया आहिनि कावड़ आहे कहर जो घरु इन करे कॾहिं बि कावड़ न करणु घुरिजे हिकु ॿियो पहाको आहे कखु सां बि वेर न रखिजे मतिलबु की जेको जंहिंजी बिल्कुलु बि शख्सियतु कोन्हे कखु वांगुर आहे उन सां बि वेर न रखो कंहिं बि माण्हू खे नंढो न सम्झो नंढो सम्झे उन ते कोई बि अत्यचार न कयो जे कंदा थी सघे तो हो कख वारा माण्हू जेको तमामु नंढी सोच रखे थो उनजी बि वॾी तमामु सुञाणप हुजे ऐं हो तव्हांखे नुक़सानु ॾेई सघे थो इन करे कंहिंसां बि वेर न कयो कखु सां बि वेर न कयो मतिलब कंहिं बि नंढे में नंढे इन्सानु नंढे में नंढे शइ सां बि वेर न रखियो सभिनी सां प्यार सां हलो ऐं वक़्तु गुज़ारींदा हलो हिकु ॿियो पहाको आहे कूड़ जी डोर खुड ताईं मतिलब कॾहिं कूड न ॻाल्हायो के जो कूड़ जा पेर न हूंदा आहिनि हुन जी डोर खुड ताईं बसि थोड़ो मथे वञी कॾहिं न कॾहिं सच साम्हूं ईंदो ऐं सच साम्हूं ईंदो त तव्हांजो कूड़ पधरो थी वेंदो इन करे कूड़ कॾहिं न ॻाल्हायो ऐं हमेशह सच जे रा मार्ग वठो सच सां मिट थियो ऐं सचे मार्ग ते हलो ईअं ई सिख आहे